ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا بہت اہم رول ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ اپنے اعتبار سے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب کی عزت احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے رجمو رسم و رواج میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اتحاد کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک لوگ دوسرے کے مذہبی تہوار میں شریک ہوتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک شہری کے طور پر لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کرے اور ان کے تہواروں میں ان کو مبارکباد دے ان سے مل جل کر رہیں